جی روایتی دستکاری کو زندہ رکھنے میں بہت سی مشکلات آتی ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے لیکن ساتھ ہی کے لوگ جو ہیں اس وراثت کو بچانے کے لیے پازیٹو قدم بھی اٹھا رہے ہیں جیسے کیا ہو رہا ہے جو نئے نئے لوگ مطلب نئی پیڑھی آ رہی ہے جیسے یوا لوگ ہیں وہ دستکاری کو کام کم آمدنی والا اور زیادہ ہارڈ کام سمجھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہے لوگ سمجھتے ہیں کہ پڑھائی کے بعد جو نوکریاں ہیں ان کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں پھر مندی ہو رہی ہے بازار کی کمی لوکل بازار میں جو ہے اس کی مانگ گھٹ رہی ہیں سستے مشین کاریگاروں کی محنت کی قدر کم کر رہی ہے پھر مشینوں سے کیا ہو رہا ہے ہاتھ سے بنے سامان جو ہیں وہ مشین سے بنا سامان سستا اور تیز اپلبدھ ہے جب مطلب جیسے ہاتھ سے جو مش سامان بنا سامان ہے پھر اسی طرح مشین سے جو بن رہے ہیں سامان ان سے سستے مل رہے ہیں اور تیز اپلبدھ ہو رہے ہیں پھر تکنیکی اور ڈیزائن کا بھاؤ ہو رہا ہے بہت سے کاریگر نئے ڈیزائن فیشن ٹرینڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جانکاری نہیں ہوتی سرکاری سمرتھن کی کمی یا پہنچنا جیسے پہنچنا کر پانا یوجنائیں تو ہیں لیکن ضرورت مند تک ٹھیک سے نہیں پہنچ رہی ہیں دستکاری کو زندہ رکھنے کے لیے بہت سے قدم اٹھا رہے ہیں جیسے این جی او ہے اور پرشکشن کیندر ہے سنستھائیں جیسے کرافٹ کاؤنسل آف انڈیا ہے سیلف امپلائڈ وومینس ایسوسیشن ہیں کاریگاروں کو پرشکشن دیتی ہے پھر ہست شلپ میلوں اور ہانٹوں کا آیوجن ہے ہنر ہاٹ جیسے آیوجن کاریگاروں کو سیدھا خریدار سے جوڑتے ہیں پھر آن لائن پلیٹ فارمس کا استعمال کیا جا رہا ہے جیسے امیزون ہو گیا فلپ کارٹ ہو گیا انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارم کا کاریگروں کے پروڈکٹ بک رہے ہیں یواؤں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھائی جا رہی ہے اسکولوں کالجوں میں اسکول کالجوں میں بھی دستکاری کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے جیسے ورکشاپ کرائی جا رہی ہیں ڈیزائنروں اور کاریگروں کو کی ساجھے داری فیشن ڈیزائنر جو ہوتے ہیں دستکار کے ساتھ مل کر نئے پروڈکٹ بنا رہے ہیں جیسے کھادی کو نئے فیشن میں ڈھالنا بلاک پرنٹنگ ماڈرن کپڑوں کا استعمال کرنا کل ملا کر جیسے روایتی دستکاری ایک طریقے سے بول سکتے ہیں سنسکرتی کی جان ہیں اسے زندہ رکھنا صرف کاریگروں کی ذمے داری نہیں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے خرید کر خرید کر سمرتھن نہ دینا یواؤں کو اس میں جوڑنا چاہیے سوری خرید کر سمرتھن دینا چاہیے اور یواؤں کو جوڑنا چاہیے سرکاری اور ساماجک استر پر اسے بڑھاوا دینا چاہیے